म्हाका रातचे भायर बसून मळबांत पळोवपाक खूब आवडटा तशेंच मळबांत नखेत्रां पिकपिकता तें पळोवपाकूय खूब आवडटा जेन्ना हांव नखेत्रां पळोवता म्हाका खूब खोशी जाता आनी म्हज्या आजीन सांगिल्ली सगळ्यो काणी म्हाका उगडास येता एक काणी जी म्हजी आजी सांगताली ती अशी की जेन्ना कोण तुमचो लागींचो स्वर्गवास जाता तेन्ना तो एक नखेत्र जावन पिकपिकता देखून हांव जेन्नाय नखेत्रांक मळबांत पळयता तेन्ना म्हाका आमकां सोडून गेल्ले आपले लोकांची याद येता आनी म्हजे दोळे भरून येता